हा रनिंग शूस त आहिनि नंढे हूंदे त ईअंई भॼंदा हुआसीं पोइ वॾा थियासीं पोइ जीअं जीअं नॉलेज अचण लॻी की न पंहिंजी कंफ़र्ट ज़ोन में रहिणो खपे या जेको बॉडी ला़इ सुठो आहे हूअं उन शए खे सवलो कयूं अपिनायूं त वधीक फ़ाइदो मिलंदो भॼण सां ऐं हिकु मों वटि नाईक जा शूस आहिनि नाईकी जा नाईकी ब्रांड आहे हिकिड़ी उनजा शूज़ आहिनि मूं वटि हूअ जामु कम्फ़र्टेबल लॻंदा आहिनि जामु सवला लॻंदा आहिनि उनखे पाए करे भॼण में सुबुह जो जेॾीमहिल वेंदा आहियूं त छो त हिकदमि सॉफ़्ट आहिनि ऐं इनजो जेको सोल आहे उहो जामु सॉफ़्ट आहे जामु शूस में ईअं हुंदो आहे भई सोल जामु हेठां जेको तरो तरु हुंदो आहे जेको बूटनि जो उहो टाईट हुंदो आहे जामु यां थुलो हुंदो आहे त पेरनि में चुभंदो आहे लॻंदो आहे त मज़ो कोन्ह ईंदो आहे एॾो त हू जेके मूहिंजा शूस आहिनि जेके नाईकी ब्रांड जा आहिनि उहो जामु सॉफ़्ट आहिनि ऐं बिल्कुल कंफर्टेबल आहिनि ऐं उन्हनि जो जेको सोल आहे हेठां जेको तरो तस उहो बि जामु सॉफ़्ट अथस त भई आराम सां भॼूं भॼूं केतिरी बि देरि त पेर सूर कोन्ह कंदा आहिनि जामु शूस में एड़ो हुंदो आहे त जामु फ़िट हुंदा आहिनि यां लॻंदा आहिनि पोइ पेरनि में लायूं त पो पेर सूर थींदा आहिनि पर नाईक़ी ब्रांड जेका आहे जामु सुठी ब्रांड आहे ऐं उनजे शूस जूता जेके बूट पाए करे भॼण में जामु कंफ़र्टेबल लॻंदो आहे कोई ॾुखियाई कोन्ह थींदी आहे ऐं लाईंदा आहियूं त बि पेरनि खे रिलेक्स ई मिलंदी आहे त आराम ई हुंदो आहे कु कुझु तक्लीफ़ कोन्ह थींदी आहे भले केतिरो बि भॼी ढुकू पाए करे र्णींग करे घरु अची वञू सवलाईअ सां अची वेंदा आहियूं ऐं कपिड़ा त ट्रैक ऐं टी शर्ट हेठां पजामो ऐं मथां टी शर्ट ढिलो ढिलो पजामो ऐं ढिली टि शर्ट वधीक फ़ि ईअं फ़िट न भई शरीर खां चंभिड़ियाम पिया हुजनि कपिड़ा अहिड़ा न बिल्कुलु कंफ़र्टेबल लूस हेठां पजामो ऐं मथां टी शर्ट बि लूस लूस ईयं त ई कंफ़र्टेबल लॻंदो आहे भॼण में बिल्कुलु ऐं शरीर बि जेको आहे थोरो ईअं आराम में रहंदो आहे रिलेक्स रहंदो आहे त बसि नाईकी ब्रांड जा शूस ऐं हीअ टि शर्ट ऐं ट्राक आहिनि जेके हूअं बि जामु सुठा आहिनि सुठी ब्रेंड जा आहिनि त उहो बि पाए करे भॼण में जामु आराम मिलंदो आहे ऐं शरीर बि तंदरुस्तु रहंदो ई आहे घरु ईंदा आहियूं वापिसि रनिंग करे करे त हिकदमि फ्रेश फ़्रेश ऐं सुठो फ़ील थींदो आहे की न कोई सुस्ती कोने हाणे सॼो ॾींहुुं मस्तु तंदरुस्तु ॾींहं गुज़रंदो ईअं ऐं ॿियूं दवायूं ॿावाऊंन खां परे रहिणो आहे त बसि रोज सुबूह जो उथी करे हलूं पंधि कयूं ढुकु पायूं ख़ासि करे बगीचे में सावक ते त बसि नाईकी ॿियूं बीमारियूनि खां त छुटिया ई पिया आहियूं